आंथ' बिबारखौ जेनेबा जोंहाथ' न'आव गैयामोन बिबारा लोगोनाव थांनानै बिबार नुबोनानै जेनेबा मोजां मोननानै न'आव बिबार खालामनो लुगैदों आरो खालामदोंबो बिबारखौ लोगोनाव थांबाय मोजां मोनबोबाय खालामबाय आरो मैगं थायगं गासिखौबो न'आवनो खालामजोबो ओमफ्राय जों बायनानै हासारनि जेनेबा इउरिया हासार होनायाथ' जेनेबा मैगं थायगंखौ बायनानै जाजाया जों न'आवनो खालामबा मोजां जायो खानानै जानो मानो बेफोरखौ जों जाजोबो आरो मा मैगं जेनेबा खुमब्रा आरो जोगोनार आरो जिंखा आरो फोरला आरो बेखौ थिथा खर'ला गासिखौबो जों न'आवनो आबादखौ खालामो न'आवनो गायजोबो न'आवनो जोङो बिख्रिबो खालामो न'आवनो माबा हरोबो जों बेखौ गासिखौबो न'आवनो मावजोबो आरो बांद्राय बायनानै जानाय माबा गैया आरो जोंनाव गासिखौबो न'आवनो गायजोबसै गासिखौबो न'आवनो जाजोबनोसै आरो जोंनाव गामिनिबो जाहैबाय नालाय जोंनाव टाउन निबो नङा नालाय गामियावथ' जेनेबा मैगं थायगं आबादजोंसो संख्रि बानलु बेफोरबायदिखौ जाखायो नालाय ओंखायनो दा जोङो उफाय गैया जेनेबा गामिनि हिसाबै मैगं थायगं गासिबो गासिखौबो गायजोबनांगौ जायो जोङो खुमब्रा जोगोनार बहल आरो जिंखा बिदि थिथा खर'ला न'आवनो आबाद खालामनो मोजां मोननानै गायजोबो गासिखौबो आरो बेनि सायाव मा जिनिस दं आरो मेरला थायजौ फिथाय माबा फिथाय गासिखौबो मोजां मोननानै न'आवनो फुलि लाबोनानै गायफैगोन थायजौखौबो सुमफ्राम फिथाय गासिखौबो न'आवनो फुलि गायगोन दालिम फिथाय बेखौ फुलि गायजोबगोन आरो न'आव गासिखौबो न'आवनो थायबा न'आवनो मोनजागोन बायनानै जाबाथ' नोङो जेनेबा माबा जायो नालाय न'आवनो गायजोबबा फिथाय सामथाय न'वाव गायजोबबा मोजां मोननानै न'आवनो मोनजानाय जायो आरो गासिखौबो